गाँव घरमे सबसँ जादा जमीनके लिये विवाद होइत रहय छलियै जमीनके लिये लड़ाइ जे छै हर जगह होइ छलियै जेनाकि भैया भैयारीमे बहुत जादा लड़ाइ होइ छलियै रहय जेनाकि गाँव घरमे जेनाकि हमर सभके अथीमे बहुत लाइन भी नहि आबय छलिये तऽ उ लए भी विवाद भए रहल छलै जेनाकि बिजली ऑफिस जाके जे छै मारि पीट घू अथी सब करय छलियै इधर जे छै ई पंचायतमे लाइन नहि रहय तऽ उ कारण जे छै सब युवक मिलके जे छलियै थानापर अथीके जे छै खूब अथी बिजली विभागमे जे खूब लड़ाइ करलके छलियै रहै ओइ कारण जे छै कतने अथी सबके जे छै चोट भी लागय छलियै रहय आसपास जेनाकि इधर अथीमे बिजलीके कारण जे छै बहुत जगहपर बहुत मारि पीट भेल छलियै रहय ई कारण ढेरीके अथी सबके पुलिस सबके मारि लागि चुकल छलियै रहय बचाबयके कारण ईसे जे छलियै रहय गाँव घरमे भी कोनोसँ कोनो बातके लिये लड़ाइ होइत छलियै रहय होइते रहय छलियै गाँव घरमे जे छै बहुत कुछके विवाद होइ छलैत रहय जेनाकि ककरो खेतमे गाय चलि गेलय उहो कारण विवाद होइ छलियै जेनाकि ककरो अँगना कोनो भी अथी भेलय उ कारण होइ छलियै बहुत किछुके गाँव घरमे विवाद होइते रहय छलियै रह छै